تو رہی بات ایک دوکان کھولنے میں تو بہت ساری ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم بینک سے یا پھر زمین ومین لون دے زمین بینک سے لون لیتے ہیں یا پھر زمین اومین گروی رکھ کے ہم ان پیسوں سے اپنا ایک کھولتے ہیں اور اس میں قافی پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہے ایک جیسے ہم مسلم ہیں تو ہمارے یہاں دوکان کھولنے سے پہلے قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہیں اور دیگر ہم سارے سامان کو ایک سارے سامان لے کر رکھتے ہیں اور اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ سب جو اپنے جس جس جس کے جس حساب سے دین دھرم ہے اس حساب سے اپنا کرتے ہیں بٹ جو کوئی بینک سے لون لیتے ہیں تو کوئی زمین گروی بھی رکھتے ہیں تو اس میں کافی پیسے کی ضرورت پڑتی ہیں جو ہم لیتے ہیں اور پھر دوکان چلاتے ہیں اور پھر ہم دوکان میں جو جو دیگر سامان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ سب لا کے رکھتے ہیں لا کے رکھتے ہیں اور اس پھر اس اس دوکان کو چلاتے ہیں اور وہ دوکان جیسا بھی چلے ہم ہمیں ایک فائننشلی بیک اپ بھی چاہیے کہ ہمیں پیسے بھی چاہیے اور ایک تو دوکان میں لگا دیا اوپر سے دوسرا ہمیں ایک بیک اپ میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا دوکان رن نہ کرے تو ہمیں پیسے کی تو نیڈ ہوتی ہے تو پھر ہم وہ پیسہ لگا جائے جس سے جو ہم بینک سے لیتے ہیں لون پھر اسے بھی چکانا ہوتا ہے ایک کشتے کی ضرورت اور